کاشتکاری کے بارے میں جو سب سے پسندیدہ پہلو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب پھل کی کٹائی کا موسم آتا ہے اس وقت بہت اچّھا لگتا ہے اور خاص کر جو گنّے کی کٹائی کا موسم ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ہی مزہ آتا ہے اچّھا لگتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کام کے ساتھ ساتھ جو ہے جب دل کرے گنا آپ گنّے کا رس ترنت اپنے لیے حاضر کر سکتے ہو اور جو ہے آپ کو اس کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اور دیگر زراعت میں جو ہے اور جو چیزیں ہوتی ہیں کاشتکاری میں جیسے دھان گیہوں اور دوسرے دیگر غلّے ہوتے ہیں ان کو آپ ہمہ وقت اسی وقت جو ہے آپ نہیں کھا سکتے اس کے لیے آپ کو انتظام کرنا پڑے گا تیاری کرنی پڑے گی اس کو صاف صفائی اور دیگر چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا لیکن گنے میں جو ہے آپ دیکھیں گے جس وقت اس کی کٹائی ہوتی ہے اسی وقت اس سے جو ہے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یہ سب سے پسندیدہ پہلو ہے اور جہاں تک رہی بات کاشتکاری میں جو ہے خوشی دینے کی بات تو خوشی دینے کا مسئلہ تو یہی ہے کہ جو جو جس وقت کام آ جائے اسی وقت خوشی ملتی ہے جیسے کہ گنّے کا وقت ہوا تو گنّے کے ٹائم پہ ظاہر سی بات ہے کھانے کے ساتھ ساتھ جب اس کو بیچتے ہیں مارکیٹ میں تو اس پر پیسے ملتے ہیں ظاہر سی بات ہے اس وقت خوشی ملتی ہے غلہ اور دوسرے غلے جب غلے اناج جب گھر پہ لاتے ہیں تو اس وقت خوشی ملتی ہے اور دوسری چیزیں ہم جب سیل کرتے ہیں بیچتے ہیں تب بھی خوشیاں ہی ملتی ہیں